नमस्ते नमस्ते सर बोलिए मिल जाएगी मिल जाएगी सर आपको टिफिन कौन सी चाहिए छोटी वाली बड़ी वाली या तो एक नार्मल खाने वाली होती है जिसमें कई तल्ले होते हैं वो वाली चाहिए आपको सिम्पल चाहिए जिसमें कि रोटी या दाल चावल रखा जाता है कौन सा आपको चाहिए मीडियम साइज सर आपको छः सौ में मिल जाएगी छः सात सौ में पूरे बैग के साथ रहेगी उस पर नहीं नहीं सर वो कम्पनी की रहती है उस पर बैग लगा रहता है आपको उसमें आपको टाँग के ले जाने के लिए भी कोई दिक्कत नहीं होगी उसमें बैग डोरी सही सब रहता है बैग बैग मिल जाएगा सर आपको मिल जाएगा वही सर बैग मिल जाएगा अमेरिकन टूरिस्ट का बैग मिल जाएगा आपको पन्द्रह सौ से भी इस्टार्टिंग है बढ़ियाँ बैग है वाटर प्रूफ रहेगा पन्द्रह सौ से इस्टार्टिंग रहेगी ऐसा उसका अमेरिकन टूरिस्ट का सर वो बहुत ब्रांडेड चीज होती है ना वो सब कम नहीं होता है वो वाटर प्रूफ भी रहेगी आपकी ठीक है तब भी आप कम करके मुश्किल से आप उसको बारह सौ रुपये में दे दीजिएगा आपको बैग खरीदेंगे बहुत बहुत ज्यादा सर इतने में हम लोगों काे पड़ता भी नहीं है ना सर क्या करें पेन्सल तो सर आपको मिल जाएगी तकरीबन वो तो पचास साठ रुपये की हो जाएगी बढ़ियाँ पेन्सल देंगे आपको पेन्सा नटराज की

क्या सर पचास रुपये में पड़ेगी सर चालीस कर दीजिएगा और क्या इतना ज्यादा थोड़ी कम करेंगे अब नहीं नहीं सर हमसे नहीं लूट रहें उसमें एक एक पेंसिल में तकरीबन ठो रहती हैं औ दो पेंसल दो डब्बा रहेगा आपकाे बारह बारह फुट सोलह फुट पेन्सल भी मिल जाएगी कोंपी हमारे पास है आपको कौन से कॉपी चाहिए एक जो आती है सादा आती है एक जो होती है उसमें फिलिंग रहता है बीच में कौन सी चाहिए आपको अच्छा लाइनिंग वाली होती है जिसमें वो रहता है लाइनिंग वाला लाइनिंग वाला आपको मिल जाएगा सस्ते में मिल जाएगा जैसा आपको चाहिए ढाई सौ जैसे वो किलो के हिसाब से मिलता है ना सौ दो सौ रुपये किलो जैसा आपको चाहिए वैसा ले लीजिएगा हाँ हाँ जो वही तीन चार साल के बच्चे यूज़ करते हैं मिल जाएगी मिल जाएगी सर तीन चार साल वाली मिल जाएगी तीन वो सर बीस रुपए का एक पड़ेगा जादा नहीं है बीस रुपए फिर उससे बड़ी साठ रुपए जितना रहेगा उतना हो जाएगा तीन ऊन का हो जाएगा तीन ऊन हो जाएगा आपका ठीक सर ठीक सर ना